मेरा घर जैसा छोटा है उसमें तो बगीचा लगा नहीं सकती हूँ ओ छत पे अपने बगीचे मतलब बना सकती हूँ जैसे कि उसमें तो जैसे कि आम का पेड़ तो लगेगा नहीं कटहेल का पेड़ तो लगेगा नहीं तो उसके उसके लिए हमको जैसे गुलाब का फूल लगाना है गेंदा का फूल लगाना है चमेली का फूल लगाना है ये सब तो हो जाएगा लेकिन बड़ा पेड़ नहीं लग सकता है तो उसके लिए हम जैसे कि बगीचा लगाए हैं तो उसमें खुदाई करेंगे पानी डालेंगे सीचेंगे उसको तभी तो ओ पेड़ लगा पाएंगे तो पेड़ लगा दी जैसे और कहीं चले गए अपने घर कहीं जाना है शहर में तो वहाँ चले गए जैसे ही वहाँ से आएं तो उस पेड़ को देखें मुरझाया हुआ है तो उसमें जो है हम बहुत सारा वो लगाएंगे आए देखें मुरझाया हुआ है तो फूल तोड़ के फेंक देंगे और उसमें अच्छा सा पानी डालेंगे और सीचेंगे उसको कुछ सीचेंगे और उसको हरा भरा